नमस्ते सर मैं बिरम सिंह बात कर रहा हौं सर क्या मुझे अपनी गाड़ी के लिए लोन चाहिए सर कार लोन क्या है कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ लेकिन पैसे मेरे पास पूरे हैं नहीं कुछ डाउन पेमेंट है और मैं कुछ लोन लेकर घरेलू कार खरीदना चाहता हूँ अच्छा तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस या क्या चीज़ें आपको सर

हाँ

ठीक है

हाँ अच्छा सर मुझे चाहिए अपनी गाड़ी के लिए पाँच लाख का तक का लोन हाँ सर कितने दिनों के लिए मिल पाएगा सर कितने दिनों में जमा करना होगा ये लोन मुझे सर मुझे जमा कितने दिनों में करना है ये पाँच लाख कितने साल लगभग अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है